تین لاکھ پانچ سو سینتالیس چوالیس ہزار دو سو بہتر ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو تریسٹھ دو لاکھ بیالیس ہزار سات سو براسی آٹھ لاکھ تین ہزار نو